हम बेसी काल घुमफिर करै छी बाहर जाइत छी तऽ अखन लेटेस्ट चीजसभ जे देखलहुँ बाहरमे तऽ देखलाक बाद ई भेल जे किछु ने किछु लगाबी आओर पर्यावरण लेल ई तऽ सभसे बढिआँ शौक छै जे गाछ लगेलासँ एकटा जेना पुत्र होइए तेना एकटा गाछ लगेबामे छै अथि जे गाछ लगाबुँ तऽ एकटा पुत्रक बराबर भेल एहि दुआरे बागवानी शौखो आओर पर्यावरण लऽ सेहो बढिआँ समाज लऽ सेहो बढिआँ ई प्रेरणा अपनेके हमरा घुमला फिरलासँ देखलासँ भेटल आओर ओहि प्रति आकर्षण भेल घरोमे अपनेके हम काफी फूलसभ लगओने छी आओर ओहि सेवामे लागल छी आओर बाहरोमे बागवानी केने छी गाछ लगेने छी आओर लगवाक हरदम प्रयत्न करै छी जे नया नया चीजके आनि नया गाछ देखियै तऽ कतहुँ आनि आ लगाबी ई शोक अपनेके जीवनके सार्थक करै छै ई शोक अपनेके फायदा पहुँचाबै छै दुनु रूपमे अहाँ के स्वास्थ्योके रूपमे आओर अपनेके आमदनियोके रूपमे आओर घरक जे अपनेके बागवानी छै ओ अपने लेल हरदम निक छै कियो एताह तऽ कहता जे आहा कते सुन्दर लगै छै अपनेक तऽ सुन्दर लगबे करत अपनेकऽ मेहनत जे करै छियै तऽ ओकर फल भेटैए जे फूल नया नया तरहके भेटैए आओर भगवानक पूजा होइए सभ घरमे ताहि दुआरे अपनके विशेष रूपसँ ई शौख रखनो चाही आओर हम ई रखने छी भगवानक पूजो करि आओर निको लागय